भारतआव माखासे दावबायारि जायगाया जाहैदों एलाहाबादाव आकबर जदामोननि न' बिसोर संसार जानाय आरो गंगा जमुना सरसति बिसोरनि दैफोरखौ नायनाय जायो आरो राम जोनोम जानाय जायगा राधा आरो कृष्णनि जोनोम जायगा बिसोरो माबायदि सलिलाङा गोदो दा बेखौ नायनाय जायो आरो आसामावबो फैदो नै आसामाव सति जैमति जेरेंगा फोथार थलातल न' बेफोरखौबो गोदो राजा महाराजाफ्रा माबादि सलिलांदोंमोन बेखौ नायनो थाखाय जोङो दावबायारिफ्रा नायनो हायो